اگر تاریخ کے کی ڈیٹس کے بارے میں بات کریں تو مجھے کئی ڈیٹس یاد ہیں جن میں سب سے اہم تاریخوں کی اگر بات کریں تو اٹھارہ سو ستاون میں غدر کا واقعہ ہے جس میں ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی پیش آئی اور جس میں ہندوستانی ہندوستانیوں کا بڑے پیمانے پر قتل کیا گیا اُس سے پہلے یہ اگر بات کریں تو سترہ سو سات میں اورنگ زیب کی ڈیتھ ہے جس کے بات جو وہ امپائر وہ سلطنت جو گریٹ مغلس کے نام سے جانی جاتی تھی جو گریٹ مغل امپائر کے نام سے جانا جاتا تو اس کا زوال ایک دم سے شروع ہو گیا اور تیسری اہم ڈیٹ کے اگر بارے میں اگر بات کریں تو وہ سترہ سو ستاون کی پلاسی کی جنگ ہے جس میں انگریز فتح یاب ہوئے اور جس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں اپنے پیر جمانے شروع کیے اور پھر وہ دھیرے دھیرے کر کے پورے ہندوستان پہ قابض ہو گئے اور اگر اور کچھ ڈیٹس کی بات کریں تو اُس میں گوتم بدھ کی پیدائش کا زمانہ ہے جو تقریباً چھ سو صدی قبل قبل مسیح کی بات ہے